भैंस बाढ़ में जैसे चारा खाती हैं हरा भरा चारा खाने जाती हैं कभी बकरियाँ भी जाती हैं तो बकरियाँ तो चाहे जो चारा हो एक कौर खा लेती है लेकिन उसको नहीं नुकसान करती लेकिन भैंस वैंस को कोई कोई चारा ऐसा नुक्सान कर देता है कि ओ ट्टटी एकदम पतली करने लगती हैं तो उनको फिर कोई दवा पिलाना पड़ता है जैसे तेल हुआ अजवाइन हुआ लहसुन सब एनहन मिला करके उनको पिलाया जाता है और गाय ओय जैसे हैं ओ भी कभी कभी प्लास्टिक जैसे खा लिया तो उसको भी बहुत नुकसान पहुँचाता है और बक बकरी तो जहर महोर सब खा लेती हैं एक कौर वाे सब पचा लेती हैं उनको नहीं नुकसान करता जैसे बारिश हो रहा है तो बारिश में भैंस वैंस तो सह लेती हैं लेकिन गाय जो हैं ओ नहीं सह पाती उनको छांहे करा जाता है जेठ में जब घाम होता है तो भैंस ओइस पेट का घाम नाही सहे सकतीं उनको अंदर किया जाता है गाय भी अंदर किया जाता है